असांजी एराज़ीअ में मुख्यु कला डांडिया रास यानी ॻरबा जो रास जंहिंखे सिंधीअ में गरबी चयो वेंदो आहे हुन में जेके वस्त्र पाता वेंदा आहिनि हुनखे चणिया चोली चयो वेंदो आहे यानी की पड़ो ऐं कोटी हुन में हथ जे भर्थ जो उपयोग थींदो आहे जंहिं में जुदा जुदा क़िस्मनि जो रंगीन डोरनि जो भर्थ भरियो वेंदो आहे अहिड़ा वॻा ठाहियां वेंदा आहिनि हिते रक्षाबंधन में रखिड़ियूं ॿधियूं वेंदियूं आहिनि उन्हनि रखिड़ियुनि जो वॾो कारोबार आहे हुन खां सवाइ जरीअ जो कमु वॾो आहे हीरनि जो माना स्टोन जो कमु बि वॾो आहे इहो बि घणे वॾे अंदाज़ में थींदो आहे इनखां सवाइ बि कला जा ॾाढा वॾा वॾा उद्योग आहिनि जीअं असांजे एराज़ीअ में जेतपुर में बांधणीअ जो कमु ॾाढो वॾो आहे जय झूलेलाल